जी ड्राइवर साहब हम कंडक्टर बोल रहे हैं सर क्या हाल है बोलिए बढ़ियाँ है न सब जी सब ठीक है बोलिए सर सारा चीज़ ठीक ठाक है उसके बाद सर और कुछ जी जी जी चलना भी सर चाहिए अच्छा चले ढेर दिन पे आपसे सर बात भी नहीं हुआ था इसीलिए आज फोन आया तो हम तो सोचे कि सर का फोन आ रहा है ड्राइवर साहब का इसीलिए हम कॉन्ट्रेक्टर बोल रहे हैं इसीलिए बोले कि और सब सुनाइए कोइ दिक्कत आपको कोई तकलीफ बताइए सर जी जी जी जी जी जी वो तो है सर आप तो देखबे करते है रोड का स्थिति तो सर अभी कितना खराब चल रहा है अभी के टाइम में तो थोड़ा सर जो है थोड़ा बहुत जो है ठीक ठाक भी हुआ है पहले तो आप जानबे करते थे कि साला जाने में कितना टाइम लगता था कभी बस का ये टूटे वो टूटे साला रोड इतना खराब कीचड़ के लिए इतना कीचड़ था रोड पे अभी फिलहाल तो उसपे प ज्यादा सुधार हो चुका है सर और जी जी जी

दिक्कत तो आ आएगा ना सर ई सरकार का चीज है आप तो जानबे करते हैं सरकार का चीज़ को तो जानते हैं उतना देखभाल हर चीज नहीं होता है इसलिए ऐसा है थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा धीरे धीरे में सर कोई दिक्कत नहीं है अभी तो फिल जी जी जी जी जी इससे होगा सर इससे पहले भी कै बार दिए हुए हैं दिया हुआ है कै बार दिए लेकिन सरकार तो आप तो जानबे करते हैं सरकार कभी कहता है ये कभी वो कभी वो ठीक है होगा अभी रहने दीजिए अब सरकार का काम है आप तो सर जानबे करते हैं कब ठीक हो ना हो सबका तो अच्छे है ना जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी सही बात है वही ना दिक्कत है सर देखते हैं अब जो है उस तरह का अथि नहीं कर पाता है सरकार का इसमें डिफॉल्ट है इसिलिए दिक्कत आता है अब रोड पे का ही देखिए एक्सीडेंट हो जाता है अब ये मान के चलिए अभी मक्कई का सीजन है अभी काहे कि मकई का सीजन है अभी रोड के पूरा यहाँ से वहाँ तक मकई और पब्लिक और पब्लिक सब ल लाड़ देता है उसकी वजह से भी दिक्कत आता है गाड़ी चलाने में आप लोग को भी दिक्कत होता होगा सर आप ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं अपना बस इसीलिए सर दिक्कत तो आएगा सर अच्छा सरकार को थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए जी जी जी सर ठीक ठीक ठीक सर ठीक सर ठीक है सर ओके ठीक सर करेंगे ठीक है ठीक है सर ठीक ठीक रखिए प्रणाम